अरिड़हं मार्च ॿ हज़ार पंज सत्रहं एप्रैल ॿ हज़ार उणिवीह जुलाई ॿ हज़ार सत टेवीह जून ॿ हज़ार ॾह एकवीह जनवरी ॿ हज़ार वीह